नोंथांनि जिउनि थांखिया मा बेनि बादै एसे बेखेवना होदो आंनि जिउनि थांखिया जायैबाय आं मेइनलि माबाखौ मोजां मोनो बिजिनेसखौ साबसिन मोजां मोनो आरो जेनोबा जबनिफ्राय बांसिन आं बिजिनेसखौ बांसिन प्रेपार खालामो मानि आं मोजां मोनो आरो बिजिनेसखौ हाय जोंनियाबो न'आवहाय बांसिनानो बिजिनेस मावयो नालाय जोंना मायाबो माबा मावयो द'खनानि माबा बिजिनेस मावयो ओमफ्राय दादायाबो इदिनो माबा गयनि मानि अमाफोरनि माबा इदि बेफारि आरो जोंनियाव बांसिनानो जब मावनायानो गैस्राया होनजायो ओमफ्राय बांसिनानो बिजिनेस मावयो आरोना ओमफ्राय आंबो गोरलैनिफ्रायनो बांसिन साख्रिखौहाइ बारा मावनो गोसो जाया आरोना आङो बिजिनेसखौ साबसिन मोनो ओमफ्राय आं माबा एम एस सि जोब्बा माबा बिजिनेस मावनो सान्दों जेनोबा माबाफोरनि दख'नाफोरनि ओमफ्राय आं माबाबो एसे माबाफोरबो रोङो आरो सुनो गस्लाफोर सुनो मानो जेनेबा टेइलरिंफोर रोङो आरो ओमफ्राय माबा फोरबो जेनोबा क्रसेट ऊलनि माबा सुईटार सुनाय मानायफोरबो एसे रोंगौ आरो ओमफ्राय एसे रोंहांबाय आरो दा आमफ्राय बेफोरखौ आपग्रेद खालामनानै आं जेनेबा उनावहाय मावनो सान्दों आरो ना बे बिजिनेसखौहाय आपग्रेड खालामलांनो सान्दों आरो आं बांसिन साबसिन सोलोंनानै जेनोबा ओमफ्राय जोंनाबो मायाबो माबा खालामखायो नालाय दख'नानि बिजिनेस मावखायो नालाय बेजों एसे हेल्प होफानोसै आरो बिनिफ्राय गाईड लानानै एसे माबा देदसिन खालामनो सान्दों आरो ना आं बिजिनेखौहाय मानि मावनो सान्दों ओमफ्राय न'आव बांसिन मानथिफोरानो जोंना बिजिनेस मावयो नालाय ओमफ्राय माबा जेनोबा लाभ जाबाबो लस जाबाबो आं बिजिनेसखौनो ईनट्रेस्ट मोनो आरो ना बांसिन मानि साख्रिफोरखौहाय बांद्राय बायो आरो ना मावनो जेनोबा